हैलो हैलो हां जी कुद्धरा बोला दे फर्नीचरै आह्ली दकाना दा बोला दे हां में यरो डाइनिंग टेबल चाहिदा हा ते तुस घर बनाई ओड़गे थुआढ़े मिस्त्री आह्नियै जां शाप उप्पर औना पौग हां डिजाइन मी दिक्खना हा अच्छा अच्छा जां तुस मिगी डिजाइन व्हाट्सएप करी सकदे ओ अच्छा थुआढ़ी दकान अच्छा मतलब हर रोज़ खोह्लनी अच्छा अच्छा रोज़ खु'ल्ली दी होंदी एह् अच्छा नेईं इयां तुस मिगी सनाओ में बनानां ते ऐ असें मतलब इ'यां किन्ना खर्चा आई जाह्ग बनाने दा अच्छा दिक्खी लैएओ यरो थोह्ड़े हां दिक्खी लैएओ अस थोह्ड़े है नी ठीक ऐ तां फ्ही में कल टैम कड्ढियै औन्ना ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही में दिक्खना आह्नियै एह् अच्छा फ्ही ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ